ہاں ہماری کمیٹی کے سخاوتی روایتی لباس کپڑے یہ ہیں جس میں ہم لوگ کرتا پیجاما استعمال کرتے ہیں اور جبہ استعمال کرتے ہیں اور سر پہ ٹوپی لگاتے ہیں یہ ہے اور چہرے پہ داڑھی رکھتے ہیں اور لیڈیس زیورات پہنتی ہیں اور برقع پہنتی ہے یہ سب استعمال ہوتے ہیں ہمارے روایتی کمیٹیز میں